रिक्शावला के जब हमरा बोलबयके रहय छै तऽ एग्जेक्ट समय तारीखपर हम रिक्शावला के फोन नंबर दै छियै आओर कहय छियै कि जे चारि तारीखके तों मतलब हमरा घरपर उपस्थित रहबहो एते मतलब नओ बजे सुबहमे आओर हमरा कहलियै से तु जायके छै रामदिरीसँ अयबहो आओर लै जयबहो फोन करय छियै तऽ रिक्शावला आबय छै फेर हमरा अपना जहाँ जाइके रहय छै रेलवे स्टेशन या बस स्टैण्ड जाइके रहय छै या कोइ मन्दिर जाइके रहय छै तऽ रिक्शावला आबय छै आओर फिर हमरा वापस लै जाइ छै हमरा रिक्शावला